हँ सम समस्तीपुर कय ओ छै पूछै के छै पाॅंच सालमे की सब समस्तीपुर मे विकास केलकै अच्छा समस्तीपुर मे रील तऽ बनि गेलै विकास कहाँ आओर सम विकास समस्तीपुर विकास कहिआ केलकै बिहार बिहार मे जे आओर समस्तीपुर आरो विकास गाड़ी आर के सुविधा रोड आर सब अच्छा छै ने

आओर सब विकास तऽ केलखिन समस्तीपुर समस्तीपुर कतबा खसकलै गाडी आर के सुविधा भऽ गेलै हँ रोड आर स्वास्थ सब बनि गेलै अतबी टा आहाँ ऑफिस आ आओर कोन कोन विकास केलकैया पाॅंच सालमे आओर किछु आरो पानि आरके विकास केलकै हँ अच्छे समस्तीपुर मे विकास इएह पानि आर के पानि आर के सबकिछु के भऽ गेलै गाड़ी आर के सबकिछु ठीक

आ आ घरो आर बनि गेलै हँ होस्पिटलो आर के विकास भऽ गेलै हँ समस्तीपुर मे

एक छै होस्पिटल आर छै गाड़ी आर के सुविधा भऽ गेलै तीन चारि आदमी के ठीक है रक्खै छी